वहाँ पर जाने के बाद इस्कूल में वो जैसे प्रोग्राम होता है बच्चे लोग हँसते हैं खेलते हैं नाचते हैं उनका टीचर लोग के सहयोग रहता है कि हमारा बच्चा नाचे खेले वो ई सब देखने में अच्छा लगता है सामाजिक चीज़ है और आपको बता दें कि उसमें हम भी गए थे लेकिन देखे थे देखेने में बहुत अच्छा लगता है कोई चीज़ अगर देखा जाए तो अच्छा लगता है बच्चे लोग अपना इन्जॉय लेता है उसके सामने कि भविष्य में और उसको देखने से और बच्चे लोग बढ़ें यही सब देखने के बाद और बच्चे में होता है कि हम भी आगे चलके ऐसा ही करेंगे डान्स आपको बता दें गाना बहुत कुछ होता है हम लोग इस्कूल में देखे हैं हमारा गाँव में भी है हम लोग देखते हैं